हमर नाम प्रियङ्का कुमारी छी एस पी डी के जे जी के पढ़ि रहल छी ओहिमे जे छै लेकिन बहुत एहन क्वेश्चन छै जे गलत छै